ہلو جی جی میں ڈاکٹر عارف ملک بول رہا ہوں بتائیے جی اسٹیشن کے پاس ہے آپ کہاں سے بول رہے ہیں اچھا اچھا اچھا جی آزاد بھائی بتائیے اچھا

جی جی اچھا آپ نے کیا کھایا تھا رات اچھا زیادہ اسپائسی تو نہیں تھا کھانا اچھا اچھا تو ابھی آپ کو تکلیف ابھی بھی ہے اچھا اچھا چلیے تو ایک کام کریے ابھی آپ کچھ کھائیے گا نہیں اور ابھی میں آپ جو ہے مونگ کی دال کی کھچڑی بنوا کے وہ کھانا ٹھیک ہے اور تھوڑی ایکسرسائز وغیرہ کر لینا جی جی ابھی آپ بنوا کے کھا لینا جب آپ کو بھوک لگے ٹھیک ہے اور اگر پھر بھی آپ کو مطلب تکلیف اگر ہو تو آپ میرے کلینک پہ آ جانا یہیں اسٹیشن کے پاس میرا کلینک ہے آ کے دوائی لے جانا مجھ سے

جی جی

تو آپ ایک کام کرنا پھر اگر آپ کو تکلیف لگتی ہے تو آپ دوائی لے جانا مجھ سے میں یہیں پہ بیٹھتا ہوں

ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ہے